जेह्ड़ा कि साढ़ा इन्बाइरनमैंट सस्टेनेविलटी दी गल्ल ऐ मीं लगदा ऐ कि हर इंसान अपनें बारे च सोचदा ऐ मगर एह् चीज़ नी होनी चाही दी ऐ असैं सिर्फ अपनें बारे च नी सोचनां असैं अपनी अनें आह्ली फ्यूचर जनरेशन आस्तै बी चीज़ां छड्डनियां न साह्नू इसलै पानी ऐ साफ हवा ऐ सब कुश ऐ ते अस मतलव कि उस चीज़ गी यूज़ करी सका ने आं पर अग्गैं आनें आह्ली जनरेशनस आस्तै असैं छड्डनियां बी हैन चीज़ां हून तुस दिक्खो पैह्लैं एह् हे पेड़ हे किन्ने हरियाली किन्नी जादा ही अज्ज दी डेट च ते तुस प्हाड़ें च बी जाओ ते तोहानू मते जगहें मतलव हरियाली दिक्खनी गै नी ऐ कि के असैं कुश छड्डेआ गै नी ऐ अग्गैं आनें आह्ली जनरेशन आस्तै असैं किश चीज़ां छड्डनियां नै कि अस कोी बी चीज़ जेह्ड़ी खन्ने आं लान्नें आं कोई बी चीज़ ऐ असैं अपनें इन्बाईरमैंट दे बारे च पैह्लें जरूरी सोचनां ऐ जेह्ड़े अस कपड़ा लान्नें आं ओह् बी असैं दिक्खनां ऐ कि प्योर चीज़ दा अस कपड़ा लाच्चै कोई ऐसी चीज़ लाच्चै जो डिकंपोज़ होई जाए ऐसी कोई चीज़ अस यूज़ करचै कि बाद च जेह्दे मतलव कि सिर्फ इक गंद कट्ठा होई जा दा ऐ जा दा ऐ तुहानू पता गै ऐ नदियें च जा दा ऐ नालें च जा दा ऐ समुन्दरें च जा दा ते उत्थें केह् होआ दा मरीन लाईफ ऐ उसी इफैक्ट होआ दा ऐ जेह्ड़े नदी नाले न ओह् गंदे होआ दे न ऐसी ऐसी चीज़ां अस खाइयै सुट्ट ने आं जेह्ड़ी कदैं डिकंपोज़ गै नी होई सकदियां न ते ओह् जेह्ड़ियां पेदियां रौह्नियां न कुत्थें जानियां न ओह् ते अपनां साढ़ा जेह्ड़ा इंन्वार्रमैंट ऐ उत्थें किन्ना जादा गंदा जेह्ड़े फ्यूमसन जेह्ड़े बाताबरन च कोई बी चीज़ ऐ जिसी सोची समझियै असैं चीज़ गी खाना बी ऐ ते लगाना बी ऐ ते यूज़ बी करनां ऐ कोई चीज़ जियां कि तुस लेआ आओ कि अस बज़ार जन्नें आं ते कोई चीज़े लेआनें आं मार्किट बिच्चों ते अज्ज कल ते बैसे बड़ी दुनियां पढ़ी लिखी दी मगर सारे ते इक्खो जैसे नी होंदे न अस लफाफे जेह्ड़े प्लास्टिक दे जेह्ड़े बैन ऐं लोग सोचदे कि क्यों बैन ऐ प्लास्टिक दा लफाफा एह् कोई नी सोचदा क्योंकि उऐ प्लास्टिक दा लफापा गवां खा दियां दुए जानवर कोई खा दे न उंदे कि मतलव अन्दर जा दा ऐ अगर नदियैं नालें एह् लफापा ऐ कदें बी नी सड़दा और अगर तुस इसी सड़ाओ ते इनें केह् करनां ऐ तुआढ़ा इन्बाईरनमैंट सारा मतलव कि प्लयूट करी ओड़ना ऐ प्रदूशित करी ओड़नां ऐ ओह्दे कन्नैं केह् होंदा ऐ कि तुस अपनां खुद जेह्ड़ी तुआढ़ा इन्बाइरनमैैंट जिस बाताबरन च तुस रवा दे हो अगर तुस उसी गै प्रदूशित करा दे हो ते फिर किस टाईप दा तुस साह् लैना ऐ ते दुई गल्ल एह् ऐ कि तुस खा दे हो जेह्ड़ा तुस ला दे हो जियां तुस कपड़े अगर पा दे हो अस जियां काटन दे पान्नें आं प्योर दे कपड़े पान्नें आं जेह्ड़े कपड़े गी अग्गैं जादा कि डिकंपोज़ होई जंदियां जेह्ड़ियां चीज़ां ऐसी चीज़ां तुस यूज़ करो ट्रास्पोटेशन चाईसिस दी गल्ल आई ते इन्बाइरनमैंट कियां बचाई सकने आ ट्रास्पोटेशन चाईसिस हून में घरों निकलनी आं में अपनी बक्खरी गड्डी लेईयै निकलनां अगर मेरे हस्वैंड नै निकलनां ऐ बक्खरी गड्डी लेईयै निकलनां ऐ कुसै नै निकलना ऐ बक्खरी गड्डी मतलव इक घर च अगर चार लोग न ते चार गड्डियां न ठीक ऐ इयां अगर तुससारें दा ओह् लाओ जिंदे जिंदे घर न सारें कोल अपनी अपनी गड्डियां न ठीक ऐ ते फिर ट्रैफिक कियां नी होनां ठीक ऐ फिर ट्रैफिक इन्ना होनां इन्नी गड्डी होनी ते प्लयूशन कुत्थें गेी एयर प्लयूशन किन्ना होया ते ओह् बी बड़ी इंपार्टैंट चीज़ ऐ अस नी सोचनें चलो पूल करी लैन्नें आं अगर असैं इक्को जगाह् जाना ऐ कि अपनें दफ्तर कोई जा दा ऐ ते अपनें दफ्तर आह्ले बंदे कन्नैं बंदा सोचदा कि अस पूल करी लैन्नें आं इक्को जगाह् जाना ऐ भामें तुस उसी अपनां हिसाव अपनें हिसाब कन्नैं जियां तुसे करनां ऐ जां शिफ्ट लाई लैओ बारियां लाई लैओ कि अज्ज मेरी गड्डी च चार बंदे चली जंदे न जां एगले दिन एह्दे कन्नैं केह् ऐ इक ट्रैफिक दी बी थोह्ड़ी ओह् होग तुस बै टैमां पर पुज्जी जागे ट्रैफिक तोआनू घट्ट लब्भग दुई गल्ल एह् ऐ कि प्लयूशन घट्ट होना ऐ एयर प्लयूशन जिसी आखदे न ओह् बी घट्ट होनां ते एह् जेह्ड़ी चोआईसिस न एह् चीज़ां जेह्ड़ियां अस लाईफ च सोचनें आं सारी साढ़े उप्पर साढ़ी सोच उप्पर डिपैंड करदा ऐ कि कियां किस टाईप दी चोआससिस अस अपनी लाईफ च बना करदे आं कि अस बज़ार जा करदे आं कि असैं अपनें घर प्लासटिक दा लफाफा चुक्कियै लेआना ऐ जां कागज़ा दा लफाफा लेआना ऐ जांअसैं घरों गै अपनां तोल्ला चुक्कियै जाना ऐ कि साह्नू होर घर च कूड़ कट्टा करनें दी लोड़ नेंई पवै ते अपनें डसिटबीन लाए दे अपनें घर एडे एडे डस्टबीन लाए दे मतलव कोई सैरिगेशन है गै नी ऐ कि कोई ड्राई बेस्ट ऐ जां बैट बैस्ट ऐ ओह् सारा जेह्ड़ा ऐ लैंड बैस्ट ओह् जाए करदा ऐ ते ओह् बस ढेर दे ढेर बने करदे न ते ओह्दे कन्नैं केह् होनां ऐ के कुत्थें जाना ऐ ओह् ते अस दिखचै अपनी लाईफ ते कड्ढने आं पर अपनी आनें आह्ली जनरेशन ते बी ते कुच्छ शड्डनां ऐ ते इन्बाइरमैंट दी सस्टेनेवलटी अस्ते असैं हैल्थ चोआइसिस बी अच्छियां रक्खनियां नै हैल्थ चवाईसिस च स्हानू ऑर्गैनिक चीज़ां खानियां चाही दियां नै चिप्सां तुस खा दे ओ ओह्दे बी अस पैकेट बाह्र सुट्टे करनें आं दुध्द दे पाकेट लोग लेआंदे न इक निक्की जेही गल्ल ऐ दुध्द दे पैक्टे बी लोग आखदे कि कटदे ऐं ते साइड़ दा जेह्ड़ा कार्नर ऐ जेह्ड़ी उसी अस कटनें आं ओह् बा साईड पर कुदै पेदा रौंह्दा डिकंपोज़ नी होंदा जां मतलव कियां अस चीज़ें गी घर लेआ ने आं कियां अस जा ने आं घरों बाह्र एह् सारियां चीज़ां डिपैंट करदियां कि असैं अग्गैं अनें आह्ला जनरेशनस आस्तै अस केह् सोचा करनें आं ऐज़ दा रिसपासिवल सिटिज़न ऑप दी कंट्री असेंगी मीं लगदा ऐ कि ऐसी चवाईसिस बनानियां चाही दियां न जित्तें असें गी लग्गैं ते साढ़ा इंबाइरनमैंट बी बचेआ रवै ते साढ़ी आनें आह्ली जनरेशनस आस्ते बी अस कुश शड्डियै जान्नै